हा मोनिका ब्यूटी पार्लर सां था ॻाल्हायो तव्हां अ मूंखे न फ़ेशियल करायणो हुयो हा हिक ऑक्सीजन फ़ेशियल कराइणो हुयो हिक थ्रेडिंग और हा सगन जो मेकअप खपे मूंखे हा त के अ केतिरो टाइम लगंदो हुनमें मेकअप में अच्छा त केतिरा पैसा हुनजा हा ठीकु आहे सभिनि जो मेकअप आहे मुंहिंजे मुंहिंजो पंहिंजो सगन आहे त उनजो मेकअप आहे नॉर्मल मेकअप न खपे मूंखे हा हा हा त उहेई पुछां थी मां हा

हा ॿुधायो थो पैकेज ॿुधायो वठो हा

अच्छा हा सही ठीकु आहे त केतिरो था चओ तव्हां अच्छा तव्हां तव्हां थोरो थोरो घटि था करे सघो उनमें टे हज़ार में सभु करे वठो

न न हुअ त ॻाल्हि सही आहे कुझु त घटि कंदव न तव्हां न न पंजाह रुपए में छा थींदो आहे पंज सौ हज़ार त घटि कयो घटि में घटि ठीकु आहे ठीकु आहे मां ईंदमि तव्हां वटि ठीकु आहे हा हा कराए वेंदमि बुक